हैलो नमस्ते सर

किस ट्रेवल से बोल रहे हैं सर आप किस ट्रेवल से बोल रहे हैं सर अच्छा सर मेरे को कानपुर जाना है सर हमें बीस तारीख़ को जाना है आर्टिका चाहिए आर्टिका चाहिए सर जी सर अच्छा तो कितना पैसा होगा सर जी सर

अच्छा तो ड्राईवर का लाइसेंस है ना सर अच्छा रास्ते में जैसे कि सर जाना हुआ पाँच लोग हैं परिवार वाले भी है रिलेशन में मतलब होटल वोटल पर रुके उके जाना है ड्राईवर आपका अच्छा तो कानपुर जाने के लिए मतलब सर किधर से जाएँगे आप मतलब कि सार्टकट में या मतलब किधर से लेकर जाएँगे हम्म हम्म

वह तो ठीक है सर लेकिन सर मेरे को तीन लोगों को तीन जगह पर उतारना है हाँ जैसे सर हम यहाँ से शाम निकलेगें आपके मतलब कि आप से हैं आपको यहाँ से लेकर मिर्ज़ापुर जाना होगा तो वहाँ से मतलब रिलेसन वाले हैं वहाँ से लेना होगा मिर्ज़ापुर से फिर आप उसी रूट से निकलेंगे आप इलाहाबाद से ही तो इलाहाबाद से दो लोगों को लेना है

तो चार्ज बैठ जाएगा ठीक है सर कोई बात नहीं लेकिन मतलब पर लेकिन कोई दिक़्क़त ना हो तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मिर्ज़ापुर मिर्ज़ापुर से इलाहाबाद फिर उसके बाद फिर आप अपना ड्राईवर अपने हिसाब से मैप देख कर कानपुर के लिए जाएगा

नहीं सर ऐसी कोई कोई दिक़्क़त नहीं है फ़िलहाल हो जाएगा पैसा भाई जो बढ़ेगा घटेगा वह दे दिया जाएगा आपको तो बीस तारीख़ को वही सुबह दस बजे तक सर ठीक है नमस्ते सर